اردو زبان اردو زبان جو ہے بہت زیادہ آسان تہذیب کی زبان کی یعنی بڑے چھوٹے سب اردو میں ہی اردو سیکھتے ہیں اور اردو میں ہی بولتے ہیں تو اس سے تہذیب آتی ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی ہندوستان میں بھی اردو ہی بولی جاتی ہے اور ڈراموں میں فلموں میں مطلب ہر جگہ اس میں اردو ہی بولی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم جب اردو پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو ہمیں اس کے گانے بھی سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ ہم اردو سیکھ چکے ہوتے ہیں اردو پڑھتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو ہر ہر ہر مطلب ہر جگہ بولی جاتی ہے پوری ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ اردو سکھائی نہیں جاتی تعلیم تعلیموں میں بھی بک رکھی جاتی ہے اسکولوں میں بھی اردو کی بک ہوتی ہے تاکہ بچے سیکھیں کیوں کہ اردو سے اردو سیکھنا سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیوں کہ بچے جو ہے تو کو تم نہیں بولتے اور تم کو تو نہیں بولتے ایک تہذیب آتی ہے اردو سیکھنے سے اردو کو سیکھنا چاہیے اردو زبان ہی اردو زبان ایسی زبان ہے کہ ہر کوئی بول سکتا آسان ہے اردو تبھی تو فلمیں اور ڈراموں میں بھی بولا جاتا ہے یونیورسٹی میں بھی اردو ہے الحمد للہ اردو رکھنی چاہیے الحمد للہ میری ہی اردو میری ساری لینگ ساری زبانوں میں سے ادو زبان ہی پسند ہے میں اردو زبان کو بہت پسند کرتی ہوں کیوں کہ اردو مجھے بہت اچھی آتی ہے میں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اردو